हा आंटी ॿुधायो हांजी सोनारे जो भुलिजी विया छा तव्हां मूंखे आहे आंटी सोन जो अघु अथव सठि हज़ार तोलो के डी एम में

हा महाराणी सेट बि अथव असां वटि सभु क़िस्म जा सेट अथव गेनियूं आहिनि आंटी असां वटि सभु त मिलंदव तव्हांखे ॿ ग्राम जूं चारि ग्रामनि जूं पंजे ग्रामनि जूं न इते ई तव्हां उल्हास नगर चारि में रहंदा आहियो न हा मां उल्हास नगर टे में तव्हां ईंदा आयो न आंटी उते ई अथव शोरूम असां हाणे चेंज कयो आहे हाणे असां चारि मां टे नम्बर में शिफ्ट थियां आहियूं हा आंटी आहिनि न हार हार अथव अच्छा अच्छा तव्हां ॿुधाईंदा तव्हांखे घणे ग्रामनि जी गेनियूं खपनव पंज ग्रामनि जूं अच्छा अथव आंटी स्टॉक अथव असां वटि ऐं महाराणी सेट अगरि तव्हां अची वेंदा असां वटि ॾिसण त जामु वेराइटियूं पइयूं अथव तव्हांखे घणे तोले ताईं खपेव महाराणी सेट

तव्हांखे घणे तोले ताईं हुजे घणे तोले ताईं हुजे महाराणी सेट अच्छा पंजे तोले ताईं हुजे भले ओके ओके तव्हांखे जेकी सहूलियत थियेव तव्हांखे कैश में ॾियणा अथव त भले ॾियो असां वटि जीपे सिस्टम बि अथव हा भले पर आंटी तव्हां कॾहिं अचिणा आहियो त मां तव्हां जा सेट कढी रखां तव्हांखे पैटिनियूं ॾेखारिणियूं पवंदियूं अच्छा त तव्हांखे ओन्ली सेट खपनि तव्हां कंगण बि पिया चओ

त आंटी ऐं मुंडियूं घणे तोले जूं हुजनि या ग्रामनि जूं त पोइ मां उहे बि घुरा अच्छा ॿुधो न आंटी तव्हांखे डायमंड में ई खपनव या सोने में खपनव सभु अच्छा डायमंड जूं फुलियूं खपनि ठीकु आहे आंटी तव्हां अचो असांजे स्टोर ते अचो जरा त मां तव्हांखे ॿियूं वैराइटियूं ॾेखारियांव थी ठीकु आहे ओके ओके आंटी थैंक्यू